सुपौल जिलाके सुप्पुर गाँवमऽ अहाँसबके बम्बइ मालदह कलकतिया और जर्दालुके जादा बिक्री होइए और प्रसिद्ध य अइ गाँवमऽ और एकरा लेल लोक बहुत मतलब भीड़ भयङ्कर लगेने रहैए जे जे दाममऽ दिय जे रेटमऽ दिय ओ रेटमे लै लऽ तैयार लोक रहैए और खाना बनबैके अहाँके ई प्रयोग भऽ रहल छै जे बढ़िया बढ़िया बनि जाइ की आदमीके सब कुछ बनि जाइ जिलासँ इतिहासके दर्शाबै छै सुपौल जिलाकऽ जे एतेक भोजन खाइ छथि जे कतऽ जेतै तऽ सुपौल जिला जेतै खाइ लऽ सुपौले अपना सबके जाइ छै खाइ लऽ जे होटल सब रहै छै तऽ सुप्पुरमे तऽ नइँ छलै तऽ ओइके लेल सुपौल जाय पड़ल छलै जे खाना खाइके लिए नास्ता तास्ता करैके लिए जे भी किछो ठकुआ खम्हौरके तरुआ कुनु भी एहन चीज नया संस्कृतिक खाना बनबैके रहल व्यञ्जन सामग्री रहल तऽ लोकके सुपौल जाय पड़ै छै तऽ अपना गाँवमे नइँ य तऽ अपना गाँवमे प्रसिद्ध भेल आमके एहन चीज जे आम लोक लै लऽ तैयार भऽ जाइए कतबो दाम दैए की किछो भी दैए एहेन ओहेन ओ लोक लै लऽ तैयार हरदमे रहैए ईहा सब कारण रहैए जे मिल जाय तऽ एतबू दाममे लए ली ई आम बहुत बढ़िया होइए अइ गाँवके और अहाँके जाय पड़ैए सुपौल होटल खाइके लेल किए कि अइठमाँ तऽ नै मिलैवला य ऊ सब सिस्टम नइँ चलैए सुप्पुरमऽ तऽ सुपौल जाय पड़ैए कनी दूरी भऽ जाइ छै तैयो जाय पड़ै छै जकरा जेनाइ रहै छै तऽ ऊ तऽ जरूरी छै तऽ ओइके लेल अपना सबके कनी दिकक्त भऽ जाइ छै तऽ जाइए पड़ै छै सुपौल ओइके कारण ठकुआ खम्हौर तरुआ सब खाइके कारण घरमे नै बनैए तऽ सुपौले जाय पड़ैए खाइके कारण ई सब बात य